जी सर टी वी एस सोरूम से बात कर रहे हो आप ओके सर एक्चुअली मुझे टी बी एस आइ क्यू की बाइक तो लेनी थी उसके बारे में आप कुछ इनफार्मेशन आप हमें बतायेंगी बताओगी

कलर भी अब्ल कलर भी अवैलबल है ठीक है तो ई एम आई पर हम ले सकते है ना बाइक पर है तो उसके लिए जो मेरा सिबिल इस्कोर है वह तो चेक करके आप मुझे बता सकते हो कि क्या मैं मतलब मेरा सिबिल अगर ठीक है तो मैं ई एम आई पर ले सकती हूँ या नहीं

हाँ मैं श्रुति शर्मा बात कर रही हूँ भोपाल से हूँ जी मैं भोपाल में एम पी नगर में आशिमा माल है ना वहाँ जॉब करती हूँ

अच्छा ओके तो अ हाँ तो ये जो वैल्यू है टी वी एस की माइलेज अच्छा देती है ना

हाँ तो आप मुझे रेट बताओगे क्या मतलब क्या किस ई एम आई कितने पर हमे इलेक्ट्रिक वाली और पेट्रोल वाली दोनों मतलब दोनों का आप बताओगे थोड़ा कितने में मिल जाएगी

अच्छा अ ओके तब

अच्छा अच्छा ओके ओके ठीक है तो मैं हाँ हाँ हाँ हाँ ओके ओके थैंक यू सो मच तो मैं ना कल आपके इश कल शाम के टाइम में आपके शोरूम आती हूँ ओके थैंक यू सो म